हेलो हाँ हमने कपड़े हम दिए थे सिलने के लिए मैं पिया बोल रही हूँ दो दो हफ्ते हो गया हमने दिया था सिलने के लिए और आपने दिया नहीं पर सिलने के लिए पर सिलने के लिए दिए थे यूनिफार्म था वही स्कूल का हाँ बच्चे का ड्रेस दिया था हाँ पिया बोल रही हूँ मैं मुझे चाहिए था अभी चाहिए था तो सिला गया है हाँ जरुरी है तभी तो हमने दिया था तो आपको दे देना चाहिए था आप इतना पैसे भी लेती है तब पर भी इसे टाइम पे दी नहीं और बता दीजिए बतायेंगी तभी ना हम तो दिए है लेकिन वो तो पता नहीं वो तो सिलाई करने के बाद हमने सोचे की पूछूँगी हाँ मैं भूल गई हूँ उसको बता दीजिए आप बताइए इतना देर कर दी सिल के देने में और रोज रोज स्कूल उसके वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा ह हाँ तो आज कम्पलीट हो जायेगा ना अरे एक दो दिन मत लगाई एक दो दिन मत लगाइए क्योंकि वो स्कूल भी तो जाना है उसको मैंने दो हफ्ते हो गया दिए हुए कपड़े को आपको सिल के दे देना चाहिए था इसीलिए न दिए थे सोचे की अच्छा दुकान है तो जल्दी टाइम पे मिल जायेगा ठीक है मैं कल शाम को आती हूँ बिल बना दीजियेगा